हल्लो लखमाणी टूरस ऐं ट्राविल्स में तव्हांजो स्वागतु आहे मां तव्हांजी कहिड़े तरह सां मदद करे सघंदी आहियां अच्छा अच्छा अच्छा त कॾहिं तव्हांखे घुमिणो अथव अच्छा जी जी अच्छा अच्छा त तव्हां पहुची करे पहिरियों थोरो आरामु बि त कंदा अम्बेडकर पार्क त तव्हां ॾहें वॻे खां पोइ बि घुमी सघो था पिया हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां उते वञी सघो था पिया अगरि तव्हां तव्हांखे शरीरु तव्हांखे अनूमति ॾिए थी पई त तव्हां बिल्कुलु सुबूुब जो टाईम वञी था सघो पिया अच्छा छह माण्हूं त तहांजो अचनि वञणु उते रुकणु और टिकेट वगै़रह जे एंट्री फ़ीस बि हुंदी आहे अम्बेडकर मेदान में त उहे एंट्री फ़ीस तव्हांखे पंहिंजी तरफ़ सां ॾियणी पवदव जेतिरा माण्हूं आहियो उनजे हिसाब सां वीह रुपिया प्रति एंट्री फ़ीस अथव उते और जेका मां तव्हांखे गाॾी ॾींदीमाव उनमें तव्हांजो हज़ारु रुपियो पवदुव अगरि तव्हांखे नोन एसी खपेव त अगरि एसी वारी खपेव त उनमें ॿ सौ रुपिया एक्स्ट्रा चार्ज थी वेंदव हूं हूं हुनजे लाइ इनजे करे छो की असांजी गाॾी ख़ाली ॿ चारि घंटन जे लाइ बुकिंग न थींदी आहे असांजी गाॾी पूरे ॾींहं भर जी बुकिंग लाइ थींदी आहे हुनखां पोइ तव्हांखे कॾहिं कहिड़ी जॻह ते शॉपिंग लाइ वञिणो अथव या टेशन वापिसि ड्रॉप करण अथव त उहो शभु शयूं बि तव्हांजो उने में ही ईंदव न न न उहो इनमें ई इंक्लूड अथव उहो असांजी तरफ़ सां इंक्लूडेड आहिनि इनमें तव्हांखे पार्किंग जो अलॻि सां कुझु न ॾियणो अथव हा तव्हांखे बसि एंट्री फ़ी ख़ाली बसि तव्हांखे ख़ाली उते तव्हांजी तरफ़ सा एंट्री फ़ीस डियणी अथव जी जी जी हा हा घुमाईंदो बि तव्हांखे स्टेशन जेड़ीमहिल तव्हांजो टाईमिंग हुंदव राति जो ॿारहें वॻे ताईं तव्हांजे पास गाॾी हुंदव तव्हांखे काॾे घुमिणो अथव स्टेशन बि छॾिणो अथव

तव्हांखे प्रोपर रसीदु मिलिदव प्रिंट थियल वारी न न न कुझु बि एक्स्ट्रा न पवंदो कुझु बि हिडिन कॉस्ट कोन्हे इनमें सभु शयूं ओपन आहिनि हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु अगरि तव्हांखे ओके करो था मां हाणे ई इनखे कंफ़र्म करे रखां थी जी जी धन्यवादु धन्यवादु थैंक यू